ओना मशीनसँ कपड़ा सिबै छी थानमेसँ कपड़ा आनै छी तऽ मजगुताइ रहैए रेडिमेड किनै छी तऽ ओ जल्दी सिअनि छुटि जाइए भसकि जाइए महगा से पड़ि जाइए तऽ मोन से झुरझुराइत रहैए एतेक महगा कपड़ा लेलहुँ कपड़ा टिकाउ नहि अइ थानमेसँ लेब सिआएब पिनहब एक साल छओ महिना पिनहब समय पास हैत एहिसब लेल मजगुताइ तऽ सिऔए होइ छै रेडिमेड तऽ नहिए होइ छै तैओ फैशन तऽ फैशनमे जे छै जतेक फैशनपर भागिऔ ओतेक खरचा बढ़त ओतेक जे अपना घरैली जे मशीनसँ सिऔ तऽ ओहिमे कम पड़त जे अपन फैशनपर भागल तऽ रेडिमेड जे नहि भागल से अपन घरैली कपड़ा लेलक थानमेसँ लेलक पीस लेलक सिएलक पिन्हलक रेडिओमेड लेलक अपन अपन इच्छाके बात होइ छै आओर साड़ी जकरा जे इच्छा होइए कमो दामवला पिन्हैए बेसिओ दामवला पिन्हैए जकरा छै से पाँचो हजारचला पिन्है छै जकरा नहि छै दुइओ सओवला पिन्है छै देह तऽ झाँपैके छै देह तऽ झाँपल जाइ छै उघार तऽ नहि छै तऽ एहिसँ बढ़िआँ तऽ जेहनेमे छी तेहनेमे चलू जे जेहन छै पैसावला छै तऽ पैसावला बढ़िआँ कपड़ा पिन्हतै गरीबी छै तऽ गरीब कमवला पिन्हब तऽ गरीबी जीवन एहिना बितै छै गरीबी जीवनके जीवन नहि कहल जाइ छै बहुत दिक्कतेसँ बितै छै आइकाल्हिमे धिआपुता फैशनपर भागै छै तऽ फैशन रहै नहि छै गार्जिअनके तऽ फैशन देतै तऽ धिआपुता झूरझमान होइए जे फल्लाँ एहन कपड़ा पिन्हलक फल्लाँ एहन ई चीज लेलक पड़ोसी ई चीज लेलक तोँ नहि कीनि दै छेँ मम्मी पप्पा नहि कीनि दैए तऽ जरूर छै धिआपुताके मोन कनि हुस्स होइए तऽ एहि लऽ कऽ धिआपुता नहि समय बुझैए